मूंखे ॾुकण जाम वणंदो आहे मां हमेशह सुबुह जो वेंदी आहियां ॾुकण ऐं मां चाहियां थी मां ऐं मुंहिंजी धीअ ॿई शहर जे मैरथॉन में ॾुकण बि वञू ऐं उनमें सभिनी खां पहिरियों नंबर बि अचूं इन लाइ मां कोशिशि ईअं कंदी आहियां की सुबुह जो ई मां ॾुकण वञा पर जॾहिं रहजी वेंदो आहे कॾहिं न वञी सघंदा आ माण्हू मौसम जे करे या घर जे कम जे करे त मां शाम जो पोइ जरूर वेंदी आहियां पंहिजो ॾुकण ऐं मुंखे इनखे प्रेरित इहो कंदो आहे मूंखे ईअं लॻंदो आहे की अगरि मां ईअं ॾुकंदी रहंदमि वर्जिश थींदी हिन सां शरीर जी पहिरीं ॻाल्हि ऐं मुंहिंजी तबियतु ठीकु रहंदी न वज़न वधंदो जेको खाऊ था हूअ खाधो हजम थींदो ईअं ई ॻाल्हि मूंखे अॻियां अॻियां हमेशह ॾुकण जे लाइ प्रेरित कंदी आहे